جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ گانا گانا بھی ایک کلا ہے اور جیسے دوسری کلا کو ہم سیکھتے ہیں ویسے ہی گانا گانا بھی سیکھنا پڑتا ہے آواز کو کب اونچا کب نیچا کرنا ہے یہ سب ہم کو سیکھنا پڑتا ہے سروں کے اوپر پکڑ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے روز صبح اٹھ کر پریکٹس کرتے ہیں انہی تکنیک اور طریقوں پرعمل کر کے میں اپنی آواز کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور آواز کو کھردرے پن سے بھی بچاتا ہوں اور ریاض بھی کرتا رہتا ہوں ریاض کرنے سے آواز پرپرفیکٹ بنی رہتی ہے اور سنگنگ بھی اچھی ہوتی ہے سنگنگ بھی بہتر طریقے سے ہو ہو جاتی ہے